आं दैयाव सानस्रिनो रोंजेननाया एसे उन्दै देरफुनायनिफ्रायनो सानस्रिनो सोलोंदों बेनिफ्राय जोंनि जाय गेदेर गेदेर मानसिफ्रा दैमायाव दुगै हैयोमोन बे दैमानि नामानो जाबाय गोदोनि आबै आबौ दोनलांनायखानाय मरा दैसा होनोमोन आरो बे मरा दैसायाव जोङो गेदेर गेदेर सिख्लाफोरजों दुगै हैफायोमोन बेनिफ्राय दुगै हैफानानै बिसिनि सानस्रिनायखो नुब्लानो जोंबो ससे ससे एसे सानस्रिनो सोलोंनानैनो सोलोंनानै दिनै एसे गाबोन एसे सानस्रिनो रोंलांदों बेनिफ्राय जोङो बि दैयावनो गासिबो जमा जमाहाय थांनानै आगोलावथ' इस्कुलनिबो गैयामोननालय इसिबां ओमफाय आदा फादा खेला गेलेहैयोमोन जों बिदिनो आदा फादा गेलेनानै बेसिबांबा गोबाव गोबाव गेलेनानै जोङो गेलेनो मेंब्लासो जों ओनथिबोयोमोन दैनिफ्राय सिखारबोयोमोन बिनिफ्राय बिमा बिफाया जोंखौ ओंखाम जानोबो नागिर हैयोमोन इस्कुलावथ' गैखाया थांनाय बिनिखायनो जोङो दैयाव गेलेनानै थानो बिराद मोजां मोनोमोन आरो दैयाव ना हमला बायनो गेलेला बायनो बेराद मोजां मोनोमोन जों उन्दैयाव